मच्छरी खातीर खूब दुयेंती जाता पळय तेन्ना आमी तेन्ना घरान नि नितळ दवरपाक जाय भायर नितळ दवरपाक जाय उदक बी भरलेलें आसता ते ओतोंक जाय ते मच्छरी बी जावंक जायना म्हणून किदें भालद्यो बिदल्यो आसता कोट्ट्यांक बिट्ट्यांक आनी आसता उदक तें बी आमी भायर उडोवंक जाये भायर झाडां बी आसलीं समज जाल्यार ती मातशी कापून उडोवपाक जायी आनी मागीर त्या ती निवळसाण दवरूंक जायी आनी डेंगू मलेरिया मच्छरां खातीर डेंगू मलेरिया जाता लोक खूब हांगा वाश्को आनी खूब लोक मेला डेंगू मलेरिया बी जावन जोर बी येवन असो त्या खातीर आपूण निवळ दवरूंक जाय कारणान भुरगीं बी इस्कॉलान वयता तेन्ना तांकां ओडोमोस तेल लान बी धाडपाक जाये घरान आमी उजवाती रावंक जाय मच्छरींची मागीर मच्छर दाणी लावन जाय धूप घालपाक जाय आनी घरान बरें निवळ दवरपाक जाय उदक बिदक भरून दवरूंक जावं जायना त्या मच्छरी जाता डेंगू बी आनी मलेरिया बी जाता तो मागीर जावचो ना निवळ दवरून आनी झाडां बिडां आहल्यार भायल्यान बी अशें मारपाक जायी आनी तें कोण मुन्सिपाल्टीचें आसता तांकां वखद बी मारपाक मातशें हें करपाक जाय फोन करून आपोवपाक बी जाय म्हणून ते खातीर मागीर ते मारले म्हणटी डेंगू बी जावपा जावपाचे ना आनी आमी घरान बी निवळ दवरपाक जाय घर सदां पुसपाक जाये धुवपाक जाये उदक भरलेलें आसल्यार वोतोवपाक जाय ते कोट्ट्यो बिट्ट्यो अश्यो भरलेल्यो आसता त्यो बी आमी हें करून हें करपाक जाय नाल्यार मागीर आमकां हें जातलें न्हू डेंगू मलेरिया बी म्हणोन आनी लोक खूब हांगा मरता बी डेंगू मलेरिया मागीर झोर अशें हें करून मागीर आमी घरान मच्छर दाणी बी लायन न्हिदपाक जाये